ہیلو سر میری اسلم چکن سے بات ہو رہی ہے جی سر جی سر سر میں آ رہا تھا آپ کی شاپ پر مطلب مجھے چاہئے مطلب پانچ چھ پلیٹ آپ کا بٹر چکن چاہئے ہوگا شامی کباب چاہئے ہوں گے روٹی چاہئے ہوگی اور کولڈرنگ وغیرہ اور ایک دو آئٹم اور چاہئے ہوں گے تو سر میں آ رہا تھا میری پوری فیملی آ رہی تھی سب آ رہے تھے تو سر آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس میں ڈسکاؤنٹ کیا مل سکتا ہے کیوں کہ میرا آرڈر بھی بڑا ہے سب چیزیں ہیں تو مجھے اس میں ڈسکاؤنٹ کیا مل سکتا ہے کیوں سر ڈسکاؤنٹ کیوں نہیں میں تو بہت پرانا آپ کا کسٹمر ہوں ہمیشہ سے آپ کے پاس ہی آتا ہوں جی سر جی سر ڈسکاؤنٹ تو چاہئے ہوگا نا کیوں کہ میں بہت ٹائم سے آ رہا ہوں آپ کے پاس اور میرے پاس پچھلا آپ کا پرومو کوڈ بھی ہے جس پہ ہم مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے جی سر جی سر جی سر جی تو سر آپ کو مجھے ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا نا سر اوکے سر اوکے سر ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں آپ کے پاس اپنی فیملی کو لے کے ٹھیک ہے سر اوکے بائے